हेलो जी नमस्कार मैं अच आर टेलर से बोल रहा हूँ जी हाँ हमारे यहाँ पर स्कुल यूनिफाॅर्म सभी तरह की यूनिफाॅर्म सिली जाती है और हमारे पास कुल मिला के पंद्रह साल का एक्सपीरिएंस है और हमारे पास दो सौ जनों का स्टाफ भी है और हम आपको कम से कम आप अगर आज ऑर्डर देते हैं तो हम आपको बीस दिनों के अंदर ऑर्डर पूरा करके दे देंगे और आप पूछ रहें जैसे बता रहे कि आपको शर्ट और पैन्ट के बारे में कोस्ट बता दिया आप वो तीन तरह के कपडे़ मिलते हैं लो मीडियम और हाई जिस तरह का आप कपड़ा चुनेंगे उसके अनुसार आपको मिलेगा क्या कोस्ट है एक एक की हम कपड़ा सर कपड़ा दिल्ली से मंगवाते है सीधा सर हमारे लगभग आप लो क्लास में सिलावाना चाहते हैं या मीडियम या हाई क्लास में सिलवाना चाहते हैं कपडे़ ये बताईए पहले जी हाँ सर आप जैसे कि बता रहें मीडियम कपड़ा लगभग एक साल चल जाता है और आपको लगभग मीडियम कपडे़ के हिसाब से एक ड्रेस लगभग बारह सौ या तेरह सौ के बीच में ड्रेस मिलेगी आपको कोस्ट पे हाँ वो हम आपको कर देंगे जब आप कल मिलने आओगे हमसे एक बार आप मिलने आ जाना या फिर मैं खुद आ जाऊंगा आपसे मिलने आपके स्कुल कुछ सेम्पल लेके ओके ठीक है सर